सिवनी ज़िले में बुज़ुर्ग बुजुर्गों का बहुत अच्छे से ख़याल रखा जाता है उनके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है उनका समर्थन किया जाता है और बुज़ुर्गों को सम्मान दिया जाता है सिवनी ज़िले का हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर वहाँ पर पेसेन्ट रोगी का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है सिवनी ज़िले के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं वहाँ पर सभी बुज़ुर्गों का चाहे वे कोई भी बुज़ुर्ग हों उन सभी की अच्छे से देखभाल की जाती है उन सबको अच्छे से सम्मान दिया जाता है पूरे सम्मान के साथ उनकी केयर की जाती है उनके रोग का निदान किया जाता है उन्हें सामाजिक समर्थन दिया जाता है उनकी उम्र का लेहाज़ करके उन्हें सम्मान दिया जाता है और उन्हें उनकी हं अच्छे से स्वास्थ्य देखभाल की जाती है उनके उनको हर तरह की सुविधाएँ दी जाती है सिवनी ज़िले में सभी बुज़ुर्गों को सभी बुज़ुर्गों को एक समान एक समान स्वास्थ्य देखभाल एक समान केयर की जाती है और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है उनका अच्छे से इलाज किया जाता है